बेरामफोरखौ होबथानो आरो देहाफोरखौ गोग्गोयै लाखिनो थाखाय आङो गोबां आंनि रोंगौथिखौ आङो बा आंनि सोलोंथाय बादियै आङो आंनि देहाखौ गोग्गोयै लाखिनोबा आङो गोरायै लाखिनो थाखाय आङो गोबां नाजानानै आङो गोबां बा बिदिनो बायदिसिना खामानि मावनानै बा आङो एक्सारसाइस बिदिनो एक्सारसाइस हिसाबै आङो देहाखौ गोरा लाखिनो थाखाय गोबां नाजायो बिदिनो गोबां नख'राव आङो ओंखाम ओंख्रि संनाय बा बायदिसिना हाग्राफोर फुनाय बा सिला सिबनाय बेफोरबादिआवबो जोङो जोंनि देहाखौ गोग्गोयै लाखिनो हायो बेबायदिनो गोबां गोबां खामानि गोरा गोराफोरखौबो मावनानै गावनि देहाखौ गोग्गोयै लाखिनो हायो मानोना गोबां खामानि मावोब्ला जोङो जोंनि देहाखौ गोग्गोयै लाखिनो हायो खामानि मावनायजों जोङो जोंनि मोदोमनिफ्राय माखासे जोंनि बेरामफोरा गोलोमदैफोरजों ग'फाबोनानै जोङो जोंनि देहाखौ गोरायै लाखिनो हायो जोंनि देहाया बेफोरबायदि खामानि मावनायनि थाखाय गोबां गोरा जायो आरो लोगोसे जोङो फुङाव जोङो हानायमानि य'गा बा एक्सारसाइसफोर गेलेनानै जोंनि देहाखौ जों गोरायै लाखिनो हायो य'गाफोरखौ जों सानफ्रोमबो फुङाव गेलेनांगौ मानोना फुंल' नङा बेलासे समावबो जोङो जोंनि देहाखौ गोरायै लाखिनो थाखाय य'गाखौ गेलेनाय जायो बेयाव जोङो बायदिसिना रोखोमबायदियै य'गाखौबो गेलेनाय जायो आरो जोङो जोंनि देहाखौ बेरामनिफ्राय होबथानो थाखाय जोङो हानायमानि लोमजानायफोरखौ जोङो थाबैनो डक्टरफोरनाव दिन्थिनानै जों बेफोरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जों डक्टरनाव दिन्थिखांनानै मुलि लिरनानै हरनायखौ जोङो टाइम मथे जानांगौ लोगोसे लोगोसे जोङो जोंनि मुलिफोरखौ टाइम मथे जानायजों लोगोसे जोङो जोंनि ओंखाम जानाय दै लोंनाय बा जोंनि जामुं जानायफोरखौ जोङो सिखोन साखोनै जानांगौ आखाइ सुखांनायनि आखाइखौ मोजां बा सुखांनानै बा आखाइ सुखांनायनि उनावसो जोङो जामुंनि जाग्राफोरखौ जानांगौ मानो होनोबा जोंनि आखायावहाय माखासे बिजानुफोरा जों बायदिसिना दांनानै बा खामानि मावनानै जोङो बा लोमजानाय समाव माखासे बिजानुफोरा जोंनियाव थाब बा एसे मोखांआवहाय बिजानुफोरा सिथाबनानै थाफैयो बा आखाइफोराव थायो बेनि थाखायनो जों आखाइखौ साबोनजों सिखोन साखोन सुनानै जोङो जामुंफोरखौ जानांगौ बेफोरबायदि आखाइ सुयैनि थाखायबो जोंनि मोदोमफोराव बा जोंनि उदै सिङाव जोङो ओरैनो गोजा आखाय गोजा जानायाव जोंनि उदैफोराव माखासे बिजानुफोरा थांफायो बेनि थाखायनो जोङो आखाइफोरखौ मोजाङै साखोन सिखोनै सुनानै जानांगौ जानाय टाइमाव जोङो बेराम जानायावहाय जोङो जाग्रा आदारफोरखौ मोजां मोजां ओ प्रटिन थानाय बेसादफोरखौ जानांगौ जोङो जेरै जोंनि देहाफोरखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय गायखेरफोरखौ गुद हेल्थ खालामनो थाखाय जोङो मोजाङै रोखोम लोंनांगौ बा जोङो फुङाव दैबो लोंनांगौ बा गायखेरफोरबो लोंनानै जोंनि मोदोमाव थानाय माखासे प्रटिनफोरखौ बारायहोनांगौ बेमार जानाय समावहाय जोङो गोबां खस्थ' मोननानै जोंनि देहाया नोरजिया जायो बेनि थाखायनो जोङो जोंनि बेरामफोरखौ होबथानो थाखाय गोबां रोखोमै फरमुला बा जोंनि साखोन सिखोन थानानै जोङो बा साखोन सिखोन जोंनि देहाफोरखौ साखोन सिखोन लाखिनानै जोङो जोंनि जाग्रा आदारफोरखौ जानांगौ आरो जोङो बेफोरबायदि बेराम बा कलेरा दायेरिया बेफोरबायदि बेरामनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो लङा बा जोङो जाम्फैफोराव दुगैनायफोरखौ गारनांगौ मानो होनोब्ला बेफोरावनो बेफोरावनो कलकारखानानिफ्राय फैनाय माखासे गाज्रि गेसफोर बा गाज्रि गाज्रि बेसादफोरा दैयाव जमा जाफैयो ग'बोनानै आरो बेयावनो मोसौ मैसो थुखैनाय सि सुनाय बायदिसिना खुदै गारनाय बेफोरनो दैयाव जमा जानानै थायो मैलाफोरा आरो जों बेफ्रावनो दुगैहैयोब्ला जोंनि मोदोमफोराव माखासे एलारजि बा जों बेफोरनि दैखौनो कारखानानिफ्राय ग'बोनाय गुबुंनाय दैखौ लोङोब्ला जोंनि देहायाव माखासे ओ दायेरिया बिदिनो कलेरा बेबायदि बेरामफोरा जानो हागौ आरो बेफोरबायदि बेरामनि थाखाय जों बारग'नो थाखाय जोङो बेफोरबायदिनि कारखानानिफ्राय ग'बोनाय बा दैफोरखौ लोङिआनो साबसिन जोबबाय